दासिमहालागैबो गुबुन गुबुन थावनिफ्राव भितोरा गामिफ्राव आरो रिमट एरियाफ्राव दासिमबो नोगोद रां होनानै जिनिस एबा बुस्तु बायनाया दाबो दङ जोंनि डिजिटेल इण्डिया फैनायनि बोसोरा बारा गोबाव जायाखै दासिमहालागैबो जोंनि आदै मादै आबौ आरि बिथांमोनहा डिजिटेलखौ बारा बज'बना लाजुबनो हायाखै जितुनाकि यं जेनेरेसन जोंनि फैबाय थानाय दिनै बिथांमोनहा दानि गोदान मुगानि जितु आइ टि सेक्ट'र एबा टेक्न'ल'जि बेखौ मोनफैबाय नाथाय जोंनि सिगांनि जितुनाकि सिनियर सुबुं बिथांमोना बांसिनानो नैबे डिजिटेल एबा टेक्न'ल'जि मुगाखौ बांद्राय मोनाखिसै होननानै जों बुंनो हायो जायनि कारनाव बिथांमोना मबाइलखौबो दासो लासै लासै सेरनो रोंदों आरो कम्पिउटारखौथ' दासिमबो सोरबा सोरबा थुबावनो रोङाखै बिथांमोना मोनबोआखिसै गोबांथार बैसो जालांबाय दा बैबायदि सिनियर बिथांमोनहा जोंनि बैसोगोरा सुबुं बिथांमोनहा डिजिटेलनि बाथ्राखौ बारा मोनैखाय बिथांमोना नैबे नग्दा होनानै माल बुस्तु बायनाय बे आखुआ दाबो दङ जों बुंनो हागौदि दिनै ट्रान्जेकसन आरो रांनि मोन्दांथिया दिनैनि मुगायाव गोबांथार सोलायनाय फैबाय इन्थारनेटनि जुगै जों नैबे गोदान मुगायाव गोबांथार खामानिखौ मावनो हाबाय इन्थारनेटनि इन्टारनेटजोंनो जों गावखौ गोजौ फारसे दैथायनो हाबाय न'आव जिरायनानै सारा प्रिथिभिनि सारा मुलुगनि खबरखौ लानो हानाय जाबाय न'आव जिरायनानैनो गासैबो खामानिखौ आपटुडेट खालामनो हाबाय टाइम टु टाइम मावनो हाबाय बेनि बेलायाव आरो बयनिख्रुइबो साबसिन जादोंब्ला ट्रेन्जेकसन एबा सोलायसोल'नि बेलायाव दिनै केस थाखा गैयाब्लाबो इन्थारनेटनि गेजेरजों ट्रेन्जेकसन खालामनो हानानै गोबांथार सुबिदा खालामना होनाय जादों बायग्रा आरो फानग्रानि गेजेराव जेरावनोखि फैसा एबा नगद गैयाब्लाबो जोङो रांनि सोलायसोल'बो खालामनो हायो बियो जाबाय डिजिटेल पेमेन्टनि गेजेरजों जेरै फनपे दं जिपे दं गोबांथार बेबायदिनो मोनसे जोंनि एप्सफोर थाबाय जायनि गेजेरजों जोङो माल बुस्तु बायोब्ला नगद फैसा होआलासिनो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों फैसा होनो हायो दा बे बेलायाव जोंनि समाजाव गोबांथार जौगानाया जायाखै नङा जादों आरो मानसिफोरनि कस्त'खौबो इसे खमायनानै होनाय बे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो